ना हांवें केन्ना फोटोग्रेफी वर्कशॉप्स हांवें गड गोडलो नय केन्नाय आनी हांवें केन्ना टॅक्निक्स कलाकारूय शिकलो ना हांव केन्ना फोटोग्राफीचे हुंय हांव फोटोग्राफी बिश्टें धाकटें आसतासून म्हाका मळबा चोयल्या बरें दिसतालें सो मागीर हांव फोटो काडू लागोलें मळबाचें बीन मागीर तेच फोटो काडटा काडटा म्हाका बरें दिसो लागोले फोटो काडपा बीन मागीर तेदोनसो आतां हांव मळबा जावं केन्नाय सायेंसा वगता बीन मळबा काडटा ना जाल्यार केन्ना केन्ना झाडांचें बी काडटा फुलां काडटा मागीर शेतां काडटा मागीर कितें अशें करून बरें दिसलें हांव तेच फोटो काडटा फुलां चड काडूं बरें दिसता म्हाका कित्या फुलांचे फॉकस करूं मेळटा आनी फूल हितुली बरें दिसताय फोटो काडपाकू आनीस फोटो काडल्यारूय बरो फोटो येता ताका लागून मळबाचे मळबा म्हाका फोटो काडपा लायक की त्या मळब सद्दां एक आसना एकू कलरा आसना ना म्हणूण एक भाशे आसना तें एवरी डे चेंज जायत आसोता सो ताका लागून म्हाका मळबा फोटो काडपा लायक आनी कितें अशें करून वस्त बरी करून दवरलो आसल्यार म्हाका तेश फोटो काडपा लायक मगे इंस्टाचेर पेजूय आहा हांव फोटोग्राफी हांव काडट तितले फोटोज थिंग घालता सो म्हाका फोटोग्रेफी करपाक एकलो लायक हांव कोणाकडेन शिकलो ना बीन फोटोग्रेफी करपाक मुगे भावाको शिकलो हांव भावान शिकयलो म्हाका मात्शें धाकटें धाकटें एडजस्टमेंट बी आसताय तेणें ते शिकयलेली आनी फोटो काडपा मेन म्हाका बिश्टें लायक हांव प्रोफेशनल फोटो काडना फोटोग्राफी करना बट धाकटे धाकटे वस्तू हांव सोबीतकाय सोदतां म्हाका ती सोबिताय खंय कित्यांतूय दिसती पळय हांव रोकडो फोटो काडटां जावन तीं बिश्टी सकयललो चोरो देखून जाल्यार म्हाका फोटो काडपा जाय इतू म्हाका बरो दिसता फोटो काडपा खंयची वस्त बरी दिसूंक जायी जाल्यार हांव फोटो काडूं लागतां आनी नाय केन्ना वर्कशॉप कंडक्ट केन्नाय म्हगेली इफ म्हगे फोटोग्राफी बरी जाता जाल्यार एक टायम हांव घालपा चितीतां